होम डिलीवरी बॉय अहाँ गलत काम किआ करैत छियै अहाँ से मँगने छलहुँ भेजबाला सब आ दे देलहुँ अथी चिकनबाला हमरा घरमे केओ नहि खाइत अछि तऽ एहन काम करबै तऽ केना बिजनेस चलत